यार चंगा बंदा तूं तेरी माए गड्डी स्टार्ट निं होंदी ऐ चंगा गियर फसे दा ऐ

ते कवर जेह्ड़े न ओह् दिक्खां फटे दे शीशे दिक्खां टूटे दे ते कोई हालत ते सुधार लै मड़ा इ'न्ना जादा ओह् पब्लिक ट्र्रांसपोर्ट ऐ पब्लिक दी संपत्ति ऐ पब्लिक दी जि'न्ना सफर करदी ऐ ते तूं अपने ओह् कीते दे जेल्लै दिक्खो कुछ ना कुछ खराबी गै रौहंदी ऐ कदें पंचर होआ दा कदें गियर निं गियर फसिया कदें स्टार्ट निं होआ दी कदें धक्का लाना प'वा दा इंदी कदें कम से कम इंदी ओह् रिपेयर ते कराई लै इंदी कोई मरम्मत ते कराई लै कदें दिक्खो ते कदें एह्दे फंक्शन निं करदे सेही कदें एह् चलदी निं ऐ केईं बारी मिगी सारियें सोआरियें गी थ'ल्लै तोआरियै आखना इसी धक्का लाओ धक्का स्टार्ट गड्डी रक्खी दी इ'यै नेही गड्डी चलाने दा फायदा केह् ऐ एह्दे कोला बेह्तर तूं माए घर गै रक्ख इसी जरूरी रक्खना इसी अपने कन्नै कोई जां नमीं ले लै जां नेईं चलदी ते बंद कर इसी ते सैड ला